السلام علیکم خیریت سے ہو اپنا گرم دے دیجیے گا ٹھیک ہے میں سپول سے بول رہی ہوں میرے گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہے تم اپنے گاؤں کا بتاؤ میرے گاؤں میں لوگ ابھی محرم میں لگے ہوئے ہیں بہت لاٹھی کھیلتے ہیں ہمارے ادھر ابھی محرم کا میلہ لگا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں سب مل جل کے ہندو مسلم جی میرے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہندو مسلم سب ساتھ میں رہتے ہیں ہولی دیوالی ساتھ میں مناتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت اچھا ماحول ہے سب ساتھ میں رہتے ہیں جی گاؤں میں ہی منایا جاتا ہے ہاں چھٹ پوجا میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں شریک ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وعلیکم السلام